आंनि आंनि खामानियाव गोरोन्थि जानाय जेन'बा आङो माब्लाबा गोरोन्थि खामानि मावफ्लांनाय बेखौहाय आङो माबोरै सल्भ खालामनो हागोन आंनि मानसि हिसाबै बेबायदिनो गोरोन्थिखौ मावफ्लाङो एखनबा बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोन्थि जायो एखनबा लोगोफोरनि गेजेराव गोरोन्थि जायो बेखौनो आङो गोरोन्थिनि गोरोन्थिखौ माबोरै आङो मावफ्लांनानै माबोरै आङो गोरोन्थिखौ आं सुद्रायफिननो हागोन आङो बेखौ सिन्ता खालामनानै लोगोफोरजों बिदिनो खोथाफोरखौ फोरमायलायनानै गोरोन्थिखौ सल्भ खालामनो नाजायो बेनो जेन'बा एखनबा बिसि फिसायनि गेजेराव बबेबा खोथायावहाय लानानै बुंथावै खोथाखौ बुंफ्लांनानै आङो रागा फोजोंनानै गोरोन्थि मावफ्लाङो बेवहाय जेन'बा गावनि फिसाया रागा जोंनानै एखनबा बिसिनि सायाव मा मा बेबायदि गोरोन्थि मावो बिदि होननानै गोरा खोथा बुंफ्लाङोब्ला बेखौहाय जेन'बा एखनबा गोसोयाव गाज्रि होनानै एबा गिनाय गिनायजों मा बुंफ्लांखो बेफोरबायदि बेफोरबायदि साननानै आं मा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांखो बेखौहाय आङो गोसोयाव दुखु मोननानै जेन'बा लोगोफोरजों मा मा खालामोब्ला आङो बे गोरोन्थिनिफ्राय आङो बारग'गोन माबोरै आङो आंनि गोरोन्थिखौ सल्भ खालामनो हागोन बेखौ आङो लोगोफोरनाव एखनबा सोंनानै एबा फोरमायनानै लायो आरो लोगोफ्रा आंखौ खिन्थायो जेन'बा बिसि फिसायनि गेजेराव बेबादिनो गोरोन्थि जायो फिसाइया जेन'बा रागा जोङोब्ला नों सिरि था बेफोरबायदि बुंनानै आंखौ बुजायनानै जेन'बा गोरोन्थिखौ सल्भ खालामनो आंखौ बिथोन होयो आरो बेहाय आङो बुजिनानै जेन'बा आंनिनो गोरोन्थि जाबाय साननानै आङो बेबायदिनो आंनि गोसोखौ हारसिङैहाय आंनि गोसोखौ हारसिङैहाय बुजाय फिननानै आङो बेबायदिनो गोरोन्थिनि गोरोन्थिखौहाय आंनि गोरोन्थिखौहाय आङो सामलाय फिननाय जायो आरो